आइ काल्हि नया तकनीक आ टेक्नोलॉजी बुजुर्ग आ दृष्टि बाधित आदमीके के पाठ अन भाषणकेँ अनुवाद करऽमे बहुत सहायता करल रहै कियो बुजुर्गके लिए बहुत सारा ट्रैकिंग डिवाइस बनलै हँ एप्लीकेशन बनलै हँ ओहिमे कि कए सकैत छियै अगर किछु एहन समस्या हेतय अहि तऽ ओ एप्लिकेशनसँ अहाँ हेल्थ स्टेटस चेक कए सकैत छियै ओकर लोकेशन ट्रैक कए सकैत छियै जे बुढ़वा बुढ़ सुढ़ आदमी अगर घरमे या आ अहाँ बाहरो नोकरी कए रहल छी तऽ अहाँ ट्रैक जरूर कए सकैत छी जे सहि सलामत छथिन कि नहि कोनो हादसा तऽ नहि भेलय तऽ आ बीच बीचमे अपन बात से कए सकैत छियै बज्जर एगो से लागल छै जे कोनो एहन अतय तऽ अलार्म बाजि जेतय तकर बाद दृष्टि बाधित आदमीके लिए जे देख नइ सकै यऽ तऽ ब्रेल लिपिके लिए केसक समाहिक कैकऽ अपन खास कएकऽ बहुत सारा एप बनलय हँ जेना कि हमर एक एप छै तऽ ओहि सभमे डिफरेन्ट एप्लीकेशनसँ अन्य एप्लीकेशनसँ कि होइत छै तऽ आनहरो लोग आ दृष्टि बाधित लोग कि करै छै तऽ अपन पाठ आ भाषणके अनुवाद कै सकैत यऽ एहिसँ तकनीकके इस्तमालसँ दुनिआमे बढिआँ तरीकासँ जिन्दगी गुजर बसर कै सकैत यऽ